हँ हालमे टेक्सॉन वालामे गेल छलहुँ जाहिमे विभिन्न तरहकेँ प्रदर्शनी देखबा लेल भेटल अछि किसानके द्वारा विभिन्न काज उपकरण आदिके सङ्ग्रह सङ्गे किछु हस्तकला से सम्बंधित सामग्री चित्रकलासंँ सम्बंधित सामग्री सब प्रशंसनीय छल